कभिद नाइनतिन पेन्दामिक नि समाव आसामाव सोलोंथाइ सेक्त'राव जेंनाफोरा गोबां जादोंमोन आरो बे जेंनाफोरा बिदिन्थि हिसाबै फरायसालि बन्द' खालामना दोननो गोनां जादोंमोन आरो बेबादिनो हाथाइ बाजारफोराबो बन्द' खालामनानै दोननो गोनां जादोंमोन नाथाय फरायसालिनि बिथिङाव जोङो हो माखासे आद'ब खान्थिफोरखौ जोङो कभिद नाइनतिनाव लानो गोनां जादोंमोन जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो अनलाइन नि गेजेरजों फरायसाफोरखौ क्लास लानो गोनां जादोंमोन आरो जाय अनलाइन नि गेजेरजोंनो जोङो सेलेबास होनानै बेयाव क्लास लादोंमोन क्लास लाखांनायनि थाखो लाखांनायनि उनाव जोङो बिसोरखौ अनलाइन नि गेजेरजोंनो आन्जादबो लादोंमोन आरो आनजाद लाखांनायनि उनाव औ बिसोरनो हम एसाइनमेन्त हम एसाइनमेन्त आरो बेबादिनो सेमिनार फोर बा प्रेजेनटेसन बायदि बायदिफोरखौ जोङो कभिद नाइनतिन नि समाव फोरोंनो गोनां जादोंमोन आरो बेबादिनो फरायसालिया बन्द' थादोंमोनब्लाबो नाथाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो बन्द' लाखियालासैनो फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गोबां रोखोमै फोरोंनो गोनां जादोंमोन मानोना बिथिङाव जोंनि ख'ना ख'नला आनसोलाव थानाय नेट गैयि ओनसोलावब्लाबो जोङो नेट नि गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव थानानै दंफां साया बा दुब्लि बारिफ्राव फरायसाफ्रा थानानैब्लाबो अनलाइन क्लास खौ लानो गोनां जादोंमोन आरो बि अनलाइन क्लास नि गेजेरजोंनो बिसोरो बै समनि फरायसाफ्रा बा कभिद नाइनतिन नि गेजेराव जायफोर फरायसाफ्रा फरायसालियाव फरायदोंमोन बिसोरो मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो गोनां जादोंमोन आरो बे याव फरायसालिया बन्द' थादोंमोनब्लाबो नाथाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरोनो टाइम टेबोल हरनानै इसोरनो अनलाइन नि गेजेरजों सोलोंथाइ बादा बा सोलोंथाइखौ होनाय जादोंमोन बियाव खुनु उसुबिदाखौ जों नुनो मोनाखैमोन आरो बे अनलाइन नि गेजेरजोंनो फरायसाफोराबो गावसोरनि हम एसाइनमेन्त बा क्लास टेस्ट बा आनजाद क्लास टेस्ट नि आन्जाद आरो माखासे फरा फारिफोरखौ बिदिनि गेजेरजों सोंनाय फिन्नाय होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन जानो हागौ कभिद नाइनतिना सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां हेंथा होदोंब्लाबो नाथाय सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे एनै हेंथाब्लाबो गोबां फरायसाफ्रानो गावनि फरायनांगौ फराखौ फरायनो थाखाय बिसोरो रिचार्ज गैयाब्लाबो रिचार्ज सोनानै अनलाइन नि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजादोंमोन बा फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ बिसोरो बुथुमनानै लानानै नेक्सट नि समफोराव उननि समफोराव बेसोरो मोजां सोलोंथाइ लादों होननानै आं मिजिं थिनो हायो